हा मां घणा ई दफ़ा वॾे ग्रूप लाइ भोजन ठाहियो आहे जीअं त असांजे घर असांजा परम पुज्य गुरु जनि असांजे घर ईंदा आहिनि त अक्सर असां उन्हनि जे लाइ पंजाहु सौ माण्हुनि जी रोटी ठाहींदा आहियूं ऐं सभिनी खे असांजे ठहियलु भोजन ॾाढो पसंदि ईंदो आहे लोकडाउन जे ॾींहनि में मूंखे हरिद्वार वञण जी शेवा करण जो मौको मिलियो उहो ऐं उते मां पंजाहु सौ माण्हुनि जी रोटी अकेली ठाहे सघंदी हुअमि त मां उन लाइ उन्हनि सभिनी खे मुंहिंजी रोटी वणंदी हुई ऐं मां हुन लाइ हुननि जी ॾाढी आभारी आहियां